देखियौ हम यहाँके अभी छी वर्तमान मुखिया दू बेर हारलाके बाद अबरी बार हम जीतल छी तऽ पहिलका बार जे चुनाव भेल रहै ओहिमे अहाँके तीस गो कंडिडेट रहै ताहिमे हमरा बहुत कम वोट आयल रहै नए नए रहियै ओतना समझ पइली नहि दोसरका वोटके बेरी बहुत मेहनत कयली बहुत मेहनत कयली लेकिन ओहिसँ पहिले जे मुखिया रहै तऽ किछु हुनको मदद कऽ देलियनि दू गो वार्डमे तैओ हम देखू मतलब मात्र एक सए बाबन वोटसँ हारल रही आओर अबरी बेर के चुनावमे जे हमसब मेहनत कयली हँ पाँच साल तक एते लोक सबसँ अपनत्व कयली ककरो जकर जकर बेटीके बियाह है सुख होइ सराध होइ शादी होइ बिवाह हो बर होइ बीमारी होइ ओइ सबमे हम सब पूर्ण सहयोग कयली आओर अभिओ तक हम पूर्ण सहयोग करिते आ रहल छी लोग सबके ककरो सुख श्राद्ध भेल हुनकर यहाँ गेली तऽ कमसँ कम नहि किछो देली तऽ ओकरा दूरापर गेलाके बाद उ सहयोग चलू भाय मुखिया जी तऽ आयलहँ कम सँ कम कुछो तऽ बतबति है ने अबरी बेरके जे चुनाव भेल हँ ओहिमे हमरा लोग काफी सहयोग काफी सहयोग जेनाकि जितना वोटसँ हम जीतली अइ बेरी ने कोई इतना वोटसँ जीतलै आओर नहि जीतल बा देखियौ कुल मत हमर जे पड़ल एकैस सए मत सेकेण्ड पार्टीके एक सए चालिस जितना दस गो कैण्डिडेटमे जितना हमरा सिंगलमे वोट पड़ल ओतना नओ आदमीके वोट पड़ल तऽ लोग समझियौ कतेक हमरा उपर भावुक होके अपना समझि करके

तऽ कम सँ कम हमर भावनात्मक ई बात जे हर घर जा जाके हम लोकसबसँ भेँट घाँट करैत रहियै कहीं सँ कोइ भी विरोध नहि रहै हमरा सबके हूँ

लेकिन मुखिया सरपञ्च एहन बा की सबके दुःख बीमारी सुख सराध शादी बियाह हँ पञ्चैती है ओइसबमे मुखिया जी सरपञ्च साहब जाके कम सँ कम छोटा मोटा झगड़ा झूगड़ी कमसँ कम निपटारा तऽ जरूर करैए अइके लेल पञ्चायतके चुनाव बहुत महत्वपूर्ण बा